जॾहिं मां हिन दुनिया में पंहिंजो रस्तो खोहिजी चुकियो हुयुमि त मुंहिंजे दोस्त मूंखे ॿुधाईं करे की योगा करे सघंदो आहीं योगा सां तुंहिंजो दिमाग़ु शांति थींदे ऐं योगा सां तूं जेको बि डिसीज़न खणंदे हू जामु सही खणंदे जेको बि तूं सोचींदे हो जामु सही कंदें ऐं सभु सही थींदे तोसां त मां योगा चालू कई और मां योगा मतिलबु ईशा क्रिया चालू कई जेकी असां खे सदगुरू द्वारा मिली आहे और हुअ इशा क्रिया सां मुंहिंजी लाइफ ट्रांस्फार्म थी वई पंदरहां पंदरहां पंदरहां ॾींहं मां लॻातार हे कयो जंहिंसां मूंखे हुनमें कुझु सुधारु नज़रु आयो मुंहिंजी लाइफ में कुझु सुधारु नज़रु आयो पंहिंजी लाइफ मुंहिंजी लाइफ मूंखे जामु सुठी लॻण लॻी जीअं आहे हुन लाइ हाणे मां जामु शुकुरु गुज़ारु आहियां इअं ई लाइफ मूंखे खपंदी हुई जंहिंजे लाइ हाणे मां शुकुरु गुज़ारु आहियां ऐं हिन लाईफ खे मां कीअं डिस्क्राइब कयां हुहो मूंखे आइडिया न आहे ऐं हीअ लाइफ जामु सुठी और ईशा क्रिया मां हाणे छह छह महीननि खां कंदो आयो आहियां और मां अॻियां बि हाणे ॿी ॿ टे योगा चालू कंदुमि